ہندوستان میں اچ ہندوستان میں اچھا اچھا اسپتال کھل رہا ہے ہمارے یہاں کا لوگ سب جاتے ہیں اچھا علاج ہوتا ہے ہم لوگ کا جو بھی دوا دیتا وہ سب کام کر دیتا ہے لوگ کا گاؤں پا لوگ پاس میں بھی اسپتال ہو جاتا تو کوئی چیج کا لوگ کو کمی نہیں پڑتا ہمارے ہندوستان میں بہت اچھی جو بھی ہیں وہ سب لوگ کے پاس ہو جاتا تو ایسا نہیں ہوتا دربھنگہ میں بھی اچھا علاج ہوتا ہے ہماڑے ہندوستان میں جو بھی علاج ہوتا ہے سہی ہوتا ہے ہم لوگ جاتے ہیں جو بھی پڑیسانی ہے وہ سب کو لگ میں ہو جاتا ہے تو پھر جانا نہیں پڑتا لوگ بہت دور جانا پڑتا ہم لوگ کو لگ میں رہتا ہے تو نہیں جانا پڑتا ہم لوگ جو بھی جاتے ہیں بہت کرایہ بہت خرچہ لگ جاتا ہے ہم لوگ کا بھی